मोनसे आबाद मावनायनि बिसयै एसे बुंनो दा जोंनि जोंनि गामियावहाय सासे मानसिया दस बिघा माइ गायदोंमोन दस बिघा माइ गायनायावहाय माइआलाय मोजाङैनो जाखांबायमोन जानाय समावनो मोनसे दैया बोरैबा सौबोनानै बे दंग' फिसाजों सौबोनानैनो बिनि माइया गोबांथार नस्थ' जानानै थांबाय बालाबो फबलांबाय माखासेया खुरनानै खुरखानानै गोलैलांजोब्बाय माखासेया फबसिन जाजोब्बाय दस बिघानि बिथोराव एसेल' थालांबाय आरो दा बे मानसिया इसि खस्थ' मावदोंमोन आङो होन्दों इसि खस्थ' मावनानै दा मोनजानोसै समावसो बेबादि जादों आं गोबां दुखु नांबाय बे आबादा नस्थ' जानायनि थाखाय आं गोबां दुखु नांबाय होन्नानै मानसिया गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लानो थाखाय सानखांदोंमोन दा बिथांखौ रायजोफ्रा खोनानानै बयबो बिनि नखराव फैनानै बिथांखौ बुजायबाय जे नोङो बिदि दाखालाम दिनैसो दासो खनसे बिदि जादों बेखौ राहा खालामनो थाखाय सानसे नोंखौ मोजां जागोन मानो होमबा नों बे खनसेल' बिदि जानायखौ नों दुखु जानानै नोंनि गावनि जिउखौ फोजोबनो नाङा नोङो मोजाङै था दा जादोंब्लाबो आरो फैगोनाव नोङो मोनसे राहा मोनगोन बे समाव नोङो मोजां जागोन दा बेखौ जोंनि रायजोफ्रा फैनानै बिनि नखराव बुजायफैनानै दा बियो बिदिनो थाफिनबाय फैगोन समाव बिदिनो सरकारा मा राहा होगोन बेनाव सरकारनाव एसे खिनथा हरदो एक खिन्थानायावहाय सरकारा नोंखौ मोनसे नोंहा मोनसे राहा लानानै नोंनो एसे सहाय होगोन दा बेजोंनो नोङो मावै दाङै मोजाङैनो मावनानै मोनजागोन बेबादि बाथ्राफोरखौ नोङो एसे जानायनानै हरनो थाखाय नोङो राहा लादो